जोंनाव शिल्कनि फेक्टरि दङ फेक्टरि दङ शिल्क इन्दि फिथोबनिफ्राय माबा दङ जायगा दङ बेयावहाय इन्दि आरो फात मुगा बेफोरखौ बानायो बे जोंनि दख'नाफोर बानायो आर'नाय बानायो ओ हौवफोरनि गानग्रा वेस्त कत बानायो बेफोर जिआ कस्तलि दामि बात जोंनि हारिमुनि थाखाय बेफोरबो मोनसे सिनायथि इन्दिनि दखना इन्दिनि वेस्त कत इन्दिनि आर'नाइ आरो मुगानि दख'नाफोर गुबुन गुबुन बर'नि आगरजों दानाय बिसोरो बेफोरखौ लानानै जोंनि बर'आबो जौगाखाङो बेफोरो ओम जोंनि बर'आव गानग्रा जोमग्रा मोजाङै बाहायनो हायो आरो बेफोर बादि बानायनायावबो मेल्ला लेबोर्सफोर नांगौ बेयावहाय माने इमप्लयमेन्त इमप्लय खालामनो हायो आरोना ओरैनो जिरायना थाया जाहाथे स' बेफोरनि थाखायबो मोजां सुबिदा